हलौ हाँ हेलौ हाँ हाँ हाँ तो हेल्थ बीमा कराना है ना हाँ तो उसमें है जो आप बीमार पड़ती हैं तभी हमारी कम्पनी पैसा देगी हाँ हाँ तो और एक्सीडेंट हो गया तभी हमारी कम्पनी पैसा देती है और कित नहीं नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है हमारी कम्पनी किसी को धोखा देकर भागेगी नहीं और कितने का करवाना है आपको महीने का एक हजार तो फिर ये ठीक है महीने का एक हजार है तो आपका एक साल का बारह हजार हुआ तो बारह ही हाँ हाँ बारह हजार हुआ बारह हजार करने के बाद इस बीच में कोई भी घटना घटती है आप के साथ स्व स्व स्वास्थ संबंधित उसमें हमारी कंपनी आपका साढ़ खर्चा कंपनी उठाएगी जैसे आपका पैर टूट टूट उट गया तो उसमें जितना भी आपका खर्चा लगेगा उसकी सारी सारी सुविधा हमारी कम्पनी देगी आपको पैसे भी नहीं लगाना पड़ेगा ये यहाँ मिलेगा मिलेगा न तो सारा पैसा आपको मिलेगा जितना भी खर्चा लगेगा हमारी कम्पनी वहन करेगी बस आपको एक महीने एक एक मंथ में एक हजार रुपये पर दे हर मंथ में लास्ट में आपको देना पड़ेगा हेल्थ बीमा के लिए उसमें जीवन सुरक्षा होता है जिससे आप एक साल में बारह हजार रुपये दे दिए उसके बाद कोई भी घटना होती है इसमें आपको हमारी सरकार पैसा देती है और जैसे आप मान लीजिए कोई भी घटना घट जाती है तो उसी में हमारी सरकार पैसा देगी यदि अपनी कम्पनी देगी हमारी जी तो उसमें कोई भी घटना घटती है उसमें हमारी कम्पनी पैसा देगी हेल्थ का हेल्थ संबंधी सुरक्षा है कितने लोग का कराना है कितने लोग का कराना है पाँच छः लोग हैं हाँ तो पाँच छः लोग का करा देंगे तो आपको खर्चा भी थोड़ा पड़ेगा लेकीन बाद में आपको सुविधा ही सुविधा रहेगा भविष्य में आप लोग सुरक्षित रहेंगे कोई भी घटना घटित होती है उसके लिए हमारी कंपनी आपको पैसा देगी जितना खरचा लगेगाआपका इसमें अस्पताल का हमारी कम्पनी खर्चा देती है चाहे जितना लगे हेल्थ संबंधित मतलब हमारी सुरक्षा से संबंधित यही हुआ की नहीं आप जो भी जीवन बीमा ये आयु सीमा कराई हैं उसमें हमारी कम्पनी आपको पैसा देगी कितना भी लगेगा उसका सारा खर्चा हमारी कम्पनी वहन करेगी जैसे आपकी सुरक्षा से संबंधित कुछ भी हुआ उसमें हमारी कम्पनी आपका जिम्मा उठाएगी जितना पैसा लग जाए ठीक है ठीक ठीक नमस्ते